کیا آپ کا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے بہت بجلی پر بہت منحصر ہے ہر چیز بجلی پہ منحصر ہو گیا ہے پہلے کے دور تھا جو بجلی پہلے کے دور میں لوگ بجلی نہیں تھی تو ہر کام لوگ انتظام کرتے تھے کوئی بھی پنکھا ہاتھ فین تھا مسالہ پیسنے کے لیے مکسریں نہیں تھیں لوگ سل لوری پہ عورتیں ہماری گھر کی خواتین اس پہ پیستی تھیں لیکن دھیرے دھیرے جب بجلی لوگوں بجلی کا ہوا تو ہر چیز لوگ بجلی پہ ہی اتر آئے پنکھا ہمارے گھروں میں بلب کے لیے بجلی پنکھوں کے پنکھا چلنے کے لیے بجلی وغیرہ وغیرہ گھروں میں واسنگ مسین ریگولیٹر فریج ہر چیز بجلی پر جو بجلی ہمارے جیون میں بہت سویدھائیں ہیں تو بجلی بہت سہولیتیں ہیں لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں بجلی کھانا بناتے ہیں بجلی سے پنکھا لائٹیں جلتی ہیں بجلی سے ہماری اختیارات کیا ہے کیا ہاں لوگوں کے پاس انویٹر ہیں انوہیٹر ہے لوگ انوہیٹر بھی رکھتے کہ پہلے اس کو اسٹور بجلی کی لائٹ کٹ جائے تو کچھ ہو کچھ دیر کے لیے لائٹ کٹے تو ہمیں چاہیے بجلی بنا رہے اس کے لیے لوگ انوہیٹر رکھتے ہیں کہ بلب پنکھا کم سے کم جلے آج بجلی کے بنا کچھ نہیں ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہر کام لوگ بجلی پہ ہونے لگا ہے یہاں پہ بجلی کا بہت اہم ہے بجلی چاہیے ہم لوگ کی جیون میں بہت اہم چیز ہے بجلی کا بہت گنے چنے لوگوں کے انوائٹر ہے ہمارے جیون میں بجلی کا بہت اپیوگ ہے